जीअं त मां सिंधी मीडियम में ई पढ़ियल आहियां मूंखे हाणे त काई बि सिंधीअ में पढ़ण में लिखण में काई तकलीफ़ नाहे सुठे नमूने सभु पढ़ी वेंदी आहियां लिखी वेंदी आहियां जीअं त मां नंढपिण में जीअं इस्कूलु पढ़ां पई तॾहिं मूंखे थोरो नुक़्ता ॾियण में या इएं घे घोड़ो वे घोड़ो इहे अखर समुझण में थोरी ॾुखियाई थी हुई हाणे त मां तमामु सुठे नमूने सिंधी पढ़ी वेंदी आहियां ऐं ज़ेरूं ज़बिरूं ॾियण में ऐं थोरो जीअं त नुक़्ता हेठि मथे ॾेबि त अख़र जी मीनिंग ई बदलिजी वेंदी आहे इन करे मूंखे थोरी तकलीफ़ थी हुई नंढपिण में हमम